जेल्लै तीन चार लक्ख दा रेट आई जाना ऐ ते जिस का मतलब घट्ट गै रेट ऐ ते तुस कराई सकदे

आं जी